बचपन में अपने माता पिता के साथ कभी कभी हमको बिंध्याचल अष्टभुजा और काली खोह और बनारस यहाँ इत्यादि स्थानो पर ले जाया करते थे और हमारे मम्मी पापा ये मनसा देवी जो हरिद्वार में हैं वहाँ भी हम यात्रा कर चुके हैं और आपका जैसे मैहर हुआ वहाँ भी हम जा चुके हैं यात्रा कर चुके हैं और काशी विद्यापीठ जो हमारे विश्व का सबसे बड़ा विख्यात है माना जाता है शंकर भगवान का भोलेनाथ का वहाँ भी हम गए हुए हैं और हम सारनाथ भी घूम चुके हुए हैं जैसे रेणूकूट में एक राधा कृष्ण का मंदिर है वहाँ भी हम घूम चुके हैं एक बिड़ला का हनुमान मंदिर है वहाँ भी हम घूम चुके हुए हैं जैसे डाला में अभी वैष्णो देवी का बना हुआ है हम वहाँ भी घूम चुके हुए हैं ऐसे कई स्थानों पर हम जा चुके हुए हैं और कभी आते जाते रहते हैं ये बात नहीं है हमारे बगल में मिर्ज़ापुर में एक बिरसापुर के पास एक खडे़सर गाँव है जो कि वहाँ इतनी अ दिव्य स्थल मस मंदिर बनाया गया है कि जो हमारे मिर्जापुर पूरे सिटी में और ये बिंध्याचल ले कर के और ये काली खोह और ये जैसे अष्टभुजा हुआ उससे कहीं ये दिव्य स्थान हम उसको देखने में हमको पसंद आया जो खडे़सर गाँव में है हम वहाँ भी आते जाते रहते हैं हमेशा और एक ह मंदिर है लुरकी महादेव भोलेनाथ का जो वहाँ सावन में उनका पूजा भी होता है और एक हमारे बगल में उनके जो है पाल नाथ म